ہیلو میم آپ راما اسٹیشنری سے بول رہی ہیں ہمیں کچھ سامان خریدنی تھی آپ کی دکان سے تو آپ کے وہاں جیسے کہ انچی ٹیپ اور رائٹنگ پین قینچی اور بلیک پین جیل پین یہ سب ہیں آپ کے پاس اپنجی مشین ہے پنجنگ مشین اچھا نہیں اس سے پہلے لے گئے تھے نا تو سب سامان صحیح نہیں تھی ہم سوچے آپ کمپنی کا لگ رہا ہے دی نہیں ہیں تو ہم کو اچھی کوالٹی کا چاہیے نہیں بات ہاں وہ تو ہے لیکن بات یہ نہیں ہے ہمیں آپ کے وہاں سے اتنی مرتبہ لا چکے تھے وہ سامان اپنے دوستوں کو بھی آپ ہی کے وہاں کا ایڈریس دیتے ہیں سامان لے کے جائیں تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی کمپنی اچھی نہیں ہے لیکن ہم ایک بار آپ کے دکان سے لینے کے لیے گئے تو ہم کو اچھی چیز ملی ان لوگوں کو پسند آ گیا پھر دوبارہ وہ لوگ گئے وہ سامان خریدنے کے لیے تو غلط سامان ہم لوگوں کو مل گیا اسی لیے شکایت کر رہے تھے پھر ہم سوچے تھوڑا آپ سے بات ہی کر لیتے ہیں اچھا ایسا کریے ہمیں آپ کے دکان کا ٹائم بھول گئے ہمیں پہلے یاد تھا ٹائم بتا دیجیے صبح کتنے بجے کھلتی ہے یا پھر شام کا ٹائم بتا دیجیے اچھا ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے اتنے اچھے سے بات کی اور انشاء اللہ ہم آپ آئیں گے آپ کے وہاں سامان خریدنے کے لیے کل ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا